आङो बिबारखौ गायना मोजां मोनो बोथोर लायै बोथोर दा दैज्लां बोथोराव भिन्दि सबाइ बिमा लाव फान्थाव गायनो मोजां मोनो आरो बिबारफोरनि गेजेराव गासैखौबो आबाद मावनो मोजां मोनो गायनो मोजां मोनो गोजा गोथां गोमो समायना नुयो न'फोरखौ साफा समायना नुयो बिबार गायोबा बेनिफ्राय बिदिनो गोबां मुवा बेसादफोर मोजां मोननानै गायो जोंहाथ' हाल खदाल गैया आं जावफ्लेनानैनो गायो जावफ्लेनानैनो फोयो फार्सआवनो हाखौ सनग्रोबाय बेनि उनाव जावफ्लेबाय हाग्राखौ सनग्रोनानै ओमफ्राय बेखौ जावफ्लेबाय आखाइजों हाग्राफोरखौ गारबाय बिनि उनावहाय मैगंफोरखौ फोबाय बिदिनो दा मेसें बोथोरनिया मुला लाइ लाफा मेसेंनि जोगोनार बेफोरखौनो जों आङो मोजां मोनो बिबारफोरनि गेजेराव गोजा गोथां गुफुर समायना महर मिथिंगाजों गोरोफ्लेनाय गोबां समाना नुथाइफोर बिबारफोर दङ बेखौबो आं मोजां मोनजोबो आरो ना गुरनाय मोजां मोनो माय गायनो मोजां मोनो माय हानाय गासैखौबो मोजां मोनो आरो न'नि खामानिफोर जेरै